औ हेलौ औ औ औ नों मा मैखुनखौ बानायनो नागिरदों ए बेयो बेथ' मा होनो बेगर बेगरखौहाय माबा बेगरखौ महाय लायगोन ए दे मा होनो बे जिगाबआ जिगाबखौहाय माबादो मा होनो रुदो जिगाबखौ रुदो सुनै होनानैहाय ओमफ्राय जिगाबखौ रुखांनानै दैखौ सर'होदो आरो नों जिगाबखौ दानफ्लेखानानै रुनो ना मा होनो ओरै रुनो बे नों माबानानै दानफ्लेखानानै रुबाबो मोजां औ बे गोसो बादि जाबाय ओमफ्राय मा होनो एसे सरहोनानै दैखौ दैखौ सरहोनानै बे प्लासटिकआव प्लासटिकआवहाय सोदो प्लासटिकआव बिदिनो मोनब्रै लेयार बानाय प्लालसटिकखौ प्लासटिकनि केपासिटिखौ नायनानै मोनब्रै लेयार खालामदो ओमफ्राय मोनब्रै लेयार खालामननानै मोनसे लेयार बानायग्रोदो जिगाबखौ ओमफ्राय माबाखौ होदो मैखुन बेगरखौ होदो आर बिनि उनावहाय जिगाबखौ होबावदो मैखुन बेगरखौ होबावदो ओमफ्राय बिदि होखांनानै प्लासटिकखौ टाइथ खाथेदो आरो थाइथ खाथेनानै ओमफ्राय मा होनो गाजोलफोर बा माबा मोनसे बुस्थुफोर लानानैहाय थुफ्लुं थुफ्लुंजोबदो थुफ्लुंजोबनानैहाय बिदिनो दुरुंआव दुरुं माबानानै आलायनानै दोनदो ओमफ्राय आलायनानै दोननानै बिदिनो सपथा खनसेसो दोनदो नाय ओमफ्राय उनावहाय बे बे माबायावहाय पेकेट मोनसेआवहाय पनसासग्राम बाबाबो जायो हाब मा होनो बे पे प्लासटिकनि केपासिथिखौ नायनानैहाय पनसासग्राम बा एकसग्राम एकसग्रामबाबो जायो पनसासग्रामबाबो जायो बिदि खालामनानै माबा मा होनो बिदिनो एखमबा समावहाय आथाइसदिन बोथोरनि नायै बोथोर एखमबा बिदिनो मास मोनसे आरो पसिस दिनआवबो ओंखारहैनो हागौ जायो आरो नोङो माबायाबा फोराननानै दोननो हायो फोराननानै पेकिं खालामनानैबो दोननो हायो गोरानआबो माबा जायो औ मोजां जानो मोजां दे होनबा औ औ औ औ दे दे औ दे बानायदो औ